जी जी सर मिल जाएगी सर सागवान की लकड़ी तो जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत कम ही मिलती है तो उसका एक फुट का जो उसका पैसा है वो तीन सौ रुपये पर फुट है पाँच फूट चाहिए सर मिल जाएगी सर जी सर भिज हाँ लिखवा दीजिए अपना पता जी और आपको ये गेट के लिए चाहिए या खिड़की के लिए तो आपके पास बाड़ी है या हमारे हमारा ख़ुद का भी बाड़ी है अगर आपके पास बाड़ी ना हो तो हम उसे भिजवा कर उससे गेट बनवा सकते हैं सर सर तो उसका एक दिन का दिहाड़ी हज़ार रुपये होता है ठीक है तो फिर मैं आपका पाँच फुट के हिसाब से लकड़ी और कारपेंटर को भेज दूँगा ठीक है